ہیلو سر آپ ذائقہ ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں جی سر اصل میں آپ سے بات کرنی تھی کہ میرے یہاں شادی ہے شادی کا پروگرام ہے قریب اس میں جو ہے نا چھہتر پچہتر لوگوں کی جو نا کھانے کی کھپت ہے ان کا کھانا جو ہے نا آپ کے یہاں سے آڈر کرانا چاہتا ہوں سننے میں آیا کہ آپ آفر بھی دیتے ہیں اگر پچاس سے زیادہ زائد لوگوں کی اگر کھانا آپ بک کرتے ہیں تو اس میں آپ اچھے خاصے آفر بھی دیتے ہیں یس یس ہاں آفر میں مطلب یہ ہے کہ الگ سے فری میں آپ مٹھائی دیتے ہیں رس گلا جسے ہاں رس گلا دیتے ہیں کبھی کبھار آپ جو ہے حلوا بھی دیتے ہیں گاجر کا حلوا تو کیا کہنا ہے اب اگر میں پچاس سے زائد لوگوں کے اگر لوں تو آپ کچھ آفر کریں گے یس یس آپ اپنے اکاڈنگ بتا دیجیے کیوںکہ ابھی سردی کا ٹھنڈی کا موسم بھی ہے آپ ان کے حساب سے بتا دیجیے اگر گاجر کا حلوا ہو جائے تو بہتر ہے یس پیسے کے بارے ہم دیکھ لیں گے جو بھی ہے دیکھ لیں گے پیسے کے بارے میں ہاں لیکن میٹھا کچھ ہونی چاہیے ہے نا کہ ہمارے مہمان تھوڑا سا میٹھا وغیرہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے سر گاجر کا حلوا پہ ڈن کرتے ہیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ